नहीं मैंने कभी कोई बड़ी मूर्ति तो नहीं बनाई है लेकिन हाँ कलाकृति में मैंने ज़रूर ड्रॉइंग वग़ैरह इस्कूल में अपने किया है तो उस में मैंने फूल पत्तियाँ वग़ैरह और जानवरों के पिक्चर ये सब बनाए हैं और कभी मुझे ऐसा कभी कोई किसी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा मैं छोटे छोटे बच्चों को इस्टडी कराती हूँ तो मुझे फूल पत्तियाँ और ये सब जानवरों की छोटी छोटी पिक्चर यही सब बनाना पड़ा और बाक़ी कभी मैंने ऐसा कोई बड़ा कुछ ट्राई नहीं किया और कोई चुनौती मैंने कभी स्वीकार नहीं करी